ہیلو السلام علیکم ٹریول ایجنسی آپ کی کیب والے کیا ہیں صحیح نہیں ہیں نا کیسے کیب والوں کو رکھے آپ ہم وجے نگر کالونی سے ٹولی چوکی گئے وہاں سے ون ففٹی کرایہ ہوا آپ کا ڈرائیور کیسا ہے بدتمیز ہے ایک دم بات صحیح نہیں کرا اور وہاں جا کے دو سو روپیے مانگ رہا ہمارے سے اچُّھے ٹریول میں اچھے ڈرائیور کو رکھیے آپ کیب میں ایسا کیا ہے بات تک صحیح نہیں کر رہا نہ پیسے زیادہ مانگ رہا اس نے تو کیسا وہ کرنا بولو آپ سب کیب والوں کا نام خراب ہوتا ہے ایسا کرے تو آپ کے ٹریول ایجنسی سے میں تو نہیں دے رہی ہوں یہ پیسے آپ کے نمبر دے دیتی ہوں ٹریول والوں کا کیب والے کو